जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना एक कबड्डी मॅचीक गेल्लो तेन्ना कबड्डी खेळटा खेळटा म्हाका खबर आसली स्पोर्टसान ह्यो व्हडल्यो वहडल्यो इंजरीज बी जाता म्हणून आनी कबड्डी इतून चडश्यो इंजरीज जाता आशिल्ल्या कारणान इंजरी जातात बी म्हणून हांव बरो आसलों बरो उमेदीन खेळटालो खेळ उमेदीन खेळप जातालें म्हजें सो एक दीस आमी अशेच मॅचीक गेल्ले आनी खेळटा खेळटा म्हज्या फ्रेंडाच्या दोळ्यार एक खोंट बसली सो ताका दुखान पळोवन हांव सामको भियेलो तो भियेल्लो पळोवून म्हजो पफोर्मन्सूय थंयसर हाल्लो म्हजी गेम तितली बरी जावूंक ना खेळटाना आनी आमची टीम हारली ती वेगळीच गजाल मात हो एक एक्सपिरियंस आसलो जातूंत हांव मात सारको भियेलो उपरांत म्हाका संवय जाली ती केळ्ळें की गेमींत अश्यो इंजरी जाता आनी कांय भियेवपाची गरज नासता ती एक पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स अशें म्हाका कळ्ळें आनी उपरांत हांवे इंप्रूव केलें म्हजो तो भंय ओवरकम केलो आनी आतां आमची गेमी चालू हा खेळटा बऱ्या भशेन